एडवेंचर स्पोर्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स यूज़ होते हैं जिसमें एडवेंचर्स मतलब जिसमें अपन कोई ऐसी डरावनी चीज़ जो जहाँ पर अपन सोचते हैं कि अपन वहाँ पर जा ही नहीं पाएँगे तो उस चीज़ को अपन एक्सेप्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपन वहाँ जाओ और कुछ एडवेंचर मतलब करो जिससे मन में का डर निकल जाए तो उससे क्या है थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है अपनी हिम्मत को और जो आउटडोर जो एक्टिविटी होती है वह आजकल बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है अगर वो नहीं होंगी तो बच्चे मोबाइल टी वी इसके अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं इसके लिए आउटडोर एक्टिविटी बच्चों को माँ बाप ने करवाना बहुत ज़रूरी है उन्होंने पैरेंट्स लोगों ने उनके साथ इंवॉल्व होना चाहिए उनके साथ खेलना चाहिए पैरेंट्स लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल देखेंगे बच्चे खेलेंगे ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चे भी सोचते हैं कि भई अगर ये मोबाइल देखेंगे तो हम भी मोबाइल देखते हैं तो इसके लिए आउटडोर एक्टिविटी सब लोगों को मिलकर करना है तभी बच्चों को भी जब बड़े इंटरेस्ट लेंगे तो ही बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और ट्रैकिंग का है तो मतलब जैसा पहाड़ी वाला एरिया है जंगल वाला एरिया है तो वहाँ पर ट्रैकिंग करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक मज़ा भी आता है जिससे हम नेचर से जुड़ते हैं और अपने को पैदल चलने की भी थोड़ी सी आद आजकल पैदल चलना कोई चाहता नहीं हैं तो इसलिए जब ट्रैकिंग करते हैं तो पहाड़ नदी झरने सब अपने को देखने को मिलता है पैदल चलते चलते तो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है और राफ्टिंग में भी ऐसा है थोड़ी सी हिम्मत बनाना पड़ता है राफ्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है तो इससे जहाँ जहाँ पर जो मतलब पर्यटन वाली जगह है वहाँ पर यह अगर रहे तो लोग वहाँ पर ज़्यादा आकर्षित होंगे और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि चलो वहाँ पर यह सब चीज़ें हैं तो अपन अपने बच्चों को भी लेकर जाएँ छुट्टियों में तो बच्चों का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चे भी खुशी खुशी से वहाँ रहेंगे एंजॉय करेंगे बच्चो को भी बहुत आनंद आएगा तो यह सब चीज़ें होना बच्चों की लाइस लाइफ़ में बहुत जरूरी होता है